सत्य घटनेचेर अशें न्हय पूण अब्दूल कलामाचें बायोपीक जें बूक आसा विंग्स ऑफ फायर तें खूब म्हाका आवडटा आनी तातूंत द वे अब्दूल कलामान कशें ल्हानपणाच्यान कशें स्ट्रगल केलां कसो कशे तरेन ताणें रॉकेट मेन ऑफ इंडिया जावपा खातीर ताणें कशे त्रास काडिल्ले कसो तो रावतालो आनी कशी तांची परिस्थिती आशिल्ली आनी तो मनीस म्हाका असो मुस्लीम जावन सुद्दां त्या मनशाची स्टोरी म्हाका खूब आवडटा आनी तो खूब देशा खातीर ताणें खूब कितें कितें केलां खूब प्रयत्न केल्या देश बरो उरपा खातीर देशाचें प्रगती जावपा खातीर देश फुडें सरपा खातीर आनी तो निसुवार्थ भावान ताणें सेवा केल्या ती सगळी त्या बुकान आसा आनी ही सगळी हांवें सगळें बूक सगळें अशें वाचुना बट भितरले खूब इम्पोर्टंट अशे इव्हेंट्स हांवें वाचल्या आनी म्हाका तो बूक खूब आवडटा आनी स्पेशियली ताच्या खातीर म्हाका तो बूक खूब आवडटा